आङो उन्दै समाव गेलेयोमोन लोगोफोरजों बिराद गेलेयोमोन आरो जोङो गेलेनायालाय उन्दै समावथ' बारा माबाखौ गेलेनो रोङामोन जोङो मानो होनबा गर गेलेयो गर गेलेयो आमफ्राय गलि गलि खुन्थियायाव जोङो माबा आइमोन दाइमोन माबानाय गेलेयो खारलाय बारनाय ओरैबा ओरै होसोलायनाय बिदि गेलेयोमोन आरो दैयाव जोङो बाज्रुमनानै बिदिनो माबा होसोलायनाय गेलेयोमोन दै सानस्रिनानै बिदिनो गेलेबोदों आरो जोङो उन्दै समाव आरो मा होनो राभा गथ'फोरजोंबो इसकुलाव थांबा ज' ज' गेलेयोमोन जोङो इसकुल फरायनाय समाव एल पि आव बिदिनो इसकुल फरायनायाव माबायाबा गावजों गाव माबा माबि होन्नानै होसोलायनानै इसकुल खारदिं खारदिं गेलेयोमोन जों बिदिनो होसोलायनानै

बे माबायावबो दैयावबो बिदिनो होसोलायनाय गेलेयो सेंग्राफोर सिख्लाफोर गथ' गथ' समाव सेंग्रा सिख्ला जायामोन आरो बे समाव एसे गथ' गथ'वाव हौवा हिनजाव गेलेयोमोन जों होसोलायनाय आरो हागुङाव गाखोनानै बुलायलाययो होसोलाययो बेबायदिनो गेलेयोमोन आरो जों आरो माबानानै न'वाव फैनाय समावबो बिमाजों रायजाबोनोसै होसो हरफिनजानोसै बिबायदि जायोमोन न'वाव खामानि मोनथिया लेखा फरायनो मोनथिया नोंसोरो न'वाव थानो मोना होन्नानै जोंखौ रायनानै बिमाया गन लानानै होहरफिनलाय लायनाय बिबादि जायोमोन आरो जोंखौ गोदो खोमोरफैद'हाय